मुंहिंजे हिसाब सां थाने डिस्ट्रिक्ट में महिलाउनि खे कहिड़ी बि दुविधा न थींदी आहे बाक़ी हुननि खे मौक़ा जामु मिलंदा आहिनि पाण खे अञा सुठो करण जो जीअं जेंडर इनिक्वालिटी हुते हेॾी न थींदी आहे साॻिया ई रखंदा आहिनि पुरूष ऐं स्त्री खे त हिन करे हुते हेॾा बि कुझु न थींदो आहे ऐं हुननि खे जामु ई कुझु मिलंदो आहे की पंहिंजी नौकिरी कयो पंहिंजो कमायो ऐं पाण इंडिपैंडेंट रहो